हमरा कोश्चन पूछल गेल अछि जे की मधुबनी मे समाज कल्याण एवम विकास कार्यक्रम के लेल पहल की छै शिक्षा स्वास्थ देखभाल गरीबी महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के लेल सबसँ पैघ जरुरत छै जेकी हर कोइ अपन बेटी के पढ़ाबथि पढ़ाइ सँ काफी महिला के सशक्तिकरण भऽ रहल छै एहि दुआरे की अगर एकटा बेटा पढ़ै छै त सिर्फ एकटा बेटा पढ़ै छै आओर अगर बेटी पढ़ै छै तऽ दूटा परिवार पढ़ै छै ओ बहुत जरूरी छै आओर एहिसँ महिला के लेल अनेको प्रकार के जे छै जाहिसँ हुनका अपन सशक्तिकरण के लेल भऽ रहल छनि जेना शिक्षा सँ दहेज प्रथा के लेल सेहो काफी हद तक रोक छै जे अगर बेटी पढ़ल रहतैथ तऽ हुनका जॉब भऽ जेतनि ओकरबाद नीक सँ नीक घर मे हुनकर बिआह मे दहेज नहि लागत एहिसब तरहक चीज बहुत बेसी छै मैन चीज छै जेकी महिला के ऊच्च ऊठबै के लेल ओकर पढ़ाइ लिखाइ बहुत बेसी मायने राखि रहल छै स्वास्थ स्वास्थ के अथी सँ देखल जाए तऽ काफी बढ़िऑं छै जेकी ग्रामीण स्तर पर छै एच एस सी प्रखण्ड लेवल पर छै पी एस सी आओर सदर लेवल पर छै सदर अस्पताल जेकी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी मे परि रहल छै एकरो व्यवस्था काफी हद तक बढ़िऑं छै अगर सही समय पर सही ढँग सँ पहुँचल जाए तऽ ओहिठाम बहुत किछु देख अथी भऽ सकै छै ईलाज भऽ सकै छै सरकार के योजना छै जेकी हर कोइ गरीब रहै चाहे धनीक ओकरा नीक स्वास्थ भेटै शिक्षा शिक्षा के स्तर छै जेकी आब सरकार के द्वारा बहुतो तरहक शिक्षा के लेल कयल जा रहल छै योजना सब जेनाकि इसकुलमे छै जे बालिका योजना निकालल गेल छै साइ ड्रेस के लेल साइकिल के लेल मैट्रिक केला के बाद ओकरा अगर फर्स्ट डिवीजन आबि रहल छै तऽ दस हजार रुपैआ सरकार दिस सँ भेट रहल छै तऽ ईसब चीज छै जेकी शिक्षा के काफी ऊँच बढ़ाओल जा रहल छै